میں نے اپنے بچپن میں زیادہ تر اگر کوئی کھیل کھیلا ہے تو وہ کرکٹ ہے اس سے الگ دو تین اور کھیل تھے جو میں کھیلا کرتا تھا جیسے کبڈی اور گلی ڈنڈا اس سے الگ ایک کھیل اور ہوتا تھا گاؤں میں جس کو ہم بولتے تھے کھو کھو وہ بھی میں کھیلتا تھا لیکن زیادہ دھیان سے اگر کوئی گیم کو میں کھیلتا تھا وہ کرکٹ تھا اسکول سے آنے کے بعد گھر پہنچتے ہی کھانا کھایا اور دوستوں کو لے کر اپنا سب کرکٹ کا سامان لے کر گراؤنڈ میں اس کے بعد میں اپنے سب دوستوں کو اکٹھا کرتا تھا جس سے کہ پورے پلیئر گیارہ ہو جائیں ہماری ٹیم کا جو میچ ہوتا تھا وہ دوسری ٹیم کے ساتھ ہوتا تھا آس پاس کے بندے ہوتے تھے ان سے ہمارا میچ ہوتا تھا ایک بار ایکچلی میں بالر تھا تو ایک بار میری بال ایک بندے کو لگی ناک پر جس سے اس کے ناک سے بلڈ آ گیا تھا اور اس کو کافی دقت ہوگئی تھی تو ہم سب اس کو اٹھا کر پھر ڈاکٹر کے پاس لے گئے خیر اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا تھا